टे लख चारि हज़ार नवे पंजुवीह हज़ार टे सौ ॿावीह अठासी हज़ार चारि सौ चोएतालीह हज़ार हिकु सौ टेवीह अठ लख